ہاں میں نے اپنے اسکول میں ڈرائنگ سیکھی تھی یہ میری ایک پسند اور شوق تھا جو میری سیلف ایکسپیرئنس کو بڑھانے کے لیے ایک ذریعہ رہا ہے ڈرائنگ کے ذریعے میں اپنے اندر کی کریٹیوٹی اور امیجنیشن کو دکھاتا ہوں اور اس سے میرے کریئر کا سفر بھی شروع ہوا ہے جی ہاں میں ایک اچھے کالج سے گریجویٹ ہوں جو آرٹسٹ کی مدد کر سکتا ہے میرا ایک سپنا ہے کہ میں اپنے آرٹس کو ایسی اونچائی تک پہنچاؤں جہاں میں اپنے ٹیلنٹ کو پوری طرح سے لوگوں کو دکھا سکوں اور لوگوں کو ولڈ وائڈ اپنی سروسز پراوائڈ کرا سکوں میرے کریئر کریئر کے لیے کچھ خواہشیں ہیں میں چاہتا ہوں کہ میرے آرٹس میری پہچان بنیں لوگوں کو خوشی اور منورنجن پہنچاؤں اور اپنی محنت اور لگن سے اونچائیوں کو چھو سکوں میں اپنی خواہشوں کو پوری کرنے کے لیے پلاننگ کرتا ہوں میں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کی کھوج کرتا ہوں جو میری آرٹس گروتھ میں میری مدد کر سکے میں محنت اور لگن سے کام کرتا ہوں اور ہر دن نئے چیلنج کا سامنا کرتا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ میرے انوبھو اور محنت سے میں اپنے سپنوں کو حقیقت میں بدلنے میں سفل ہوں گا